सामान्य रूप से पशुपालन में हम गाय भेड़ बकरी मुर्गियों का मुर्गियाँ जैसे जानवर पालते हैं कभी कई लोग इन जानवरों को एक साथ भी पालते हैं गाय गाय तो ज़्यादातर लोग पालते ही हैं उसके साथ भैंसें भी भैंस ज़्यादा पालते हैं क्योंकि भैंस दूध के लिए ज़्यादा उपयोग होती है बाकी जानवर इतना भेड़ बकरी हैं तो ये दूध की दूध के लिए ज़्यादा उपयोग नहीं की जाती हैं तो इनको कम ही लोग पालते हैं कई लोग इनको शौक़ के लिए भी पालते हैं भेड़ बकरियों को और मुर्गी की बात मुर्गियों की बात करें तो मुर्गी से हमें मांस और अंडे प्राप्त होते हैं तो यह मुर्गियों के साथ हम गाय कई लोग गाय भैंस का नई नहीं पालते हैं गाय भैंसों को और आय के स्त्रोत की बात करें तो गाय से हम दूध बेच कर आय कर सकते हैं और मुर्गियों से मांस अंडे बेच कर औ भेड़ वगैरह भेड़ की भेड़ से हम भेड़ की ऊन प्राप्त कर सकते हैं